اتُرپردیش کی تہذیب کچھ اس طرح سے بیرونی تہذیب سے متأثر ہے کہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ مغلیہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ نفاست پسند ہیں کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ یہاں پہ وہ نفاست دیکھی جاتی ہے اور اور جو ہے یہاں کے کھانوں میں ویج میں جو ہے چھولے بھٹورے ہوگئے اور اور جو ہے پنیر ہوگیا یہ سب زیادہ کھایا جاتا ہے اور نون ویج میں نہاری وغیرہ بریانی یہ سب زیادہ یوز ہوتا ہے کھایا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ مہمان نوازی میں ماہر ہیں اور یہاں یہاں کی جو ہے کیا کہتے ہیں اب زبان بہت اچّھی ہے بہت میٹھی زبان ہے بہت میٹھی طرح سے بات میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مُغلیہ سلطنت کا کچھ تھوڑا سا حصّہ ملتا ہے دیکھنے کو یہاں پہ جو ہے کہتے ہیں دلّی سے تھوڑا قریب ہے یہ اس لیے یہاں جو ہے زیادہ اس طرح کی تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے